पयलीच्या वर्सांनी काणकोणा तितली उदरगत जालनाशिल्ली पण आता ह्या वर्सांनी काणकोणा खूब उदरगत जाला जशें की ट्युरिजमा म्हुणो आनी कसलें गोरमेंटाचें प्रॉजॅक्ट जावं आतून कितें जाल्लें आसां लोकां ट्युरीजमा दर दर्याचा वाटार आसलेंल्या कारणान की जाल्लें आसा लोकां खूब जाणां जें बरें बरें शिकिल्लें जे भुरगें आसा तशेच लोकल जें आसाय तेंकां कामां मेळिल्ले आसा आनी तशेंच गोवरमेंटाचें दर वेगवेगळें प्रॉजॅक्ट जालें जाल्यार की जातलें लोकाक बरी सर्वीस मेळटली बरी बरी सर्विसीस मेळटल्यो तशेंच वाठार सुद्दां सुदारतलें एक एज उदरगत जावप हो एक लोकां खातीर एक बरी गजाल आसा